जी हाँ मैं अभी एक चढ़ाई वाले स्थान पर गई थी जिसका नाम केदारनाथ है केदारनाथ का दृश्य बहुत ही आकर्षक बहुत ही सुंदर है वहाँ आसपास देखने लायक नजारे हैं वह एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बहुत ही ठंडक हमेशा बनी रहती है वह एक प्रसिद्ध स्थल है बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ की चढ़ाई के बारे में बात की जाए तो वहाँ की काफ़ी लंबी चढ़ाई है चढ़ाई करने में हमें काफ़ी समय लगता है और वहाँ चढ़ाई का अगर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो चढ़ने में ना असमर्थ होते हैं उनके चढ़ाई के लिए वहाँ कई अ सुविधाए भी हैं जैसे कई घोड़े गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है वहाँ का बहुत ही एक आकर्षक दृश्य होता है वहाँ चारो तरफ बरफ होती है सर्दी के मौसम में वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और वहाँ की जलवायु काफ़ी अच्छी है इस प्रकार से मैं बता सकती हूँ कि वहाँ का मेरा जो अनुभव रहा चढ़ने का वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही जा के मुझे वहाँ अच्छा अनुभव हुआ ये पल मेरी ज़िन्दगी के काफ़ी अच्छे पल थे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे